बच्चा सब पढ़ैके लिए जे छै किछु सरकार लोन भी दै छै तऽ ओ लोनके रिकवरी तऽ नहि होइ छै जब ओ पढ़ि लिखके जब ध्यान सऽ ओ सीखै छै पढ़ै छै जब ओ काम कोनो करै छै तऽ किछु दिनके बादमे ओकरा जे छै अगर काज छूटि जाइ छै ओकर या नौकरिये मिल गेलै तेकर बाद साल दू सालके बादमे जे छै ओकरा रिकवरी किछु ब्याज दऽ कऽ समाप्त कयल जाइ छै नहि तऽ सरकार तऽ बहुत अच्छा सऽ अभी लोन भी दै छै कपड़ाके लिए टका दै छै किछु खाना भी दऽ रहल छै अभी तकमे आओर खानामे भी रोजके रोज गरीबके बच्चा जे छै खाइ छै इसकुले सऽ आओर पढ़ै छै आओर गार्जियनके भी बहुत सहूलियत दऽ रहल छै सरकार इस चीजके लिए कारण कपड़ा किताब काॅपी तक सरकार दऽ रहल छै अभी ओ सब चीजके लिए बच्चाके लिए गरीब के लिए सबसे बेसी गरीबके लिए बहुत अच्छा सुविधा परि रहल छै अभी तकमे लेकिन मास्टरो सब किछु एने ओने करै छै किछु सुनै छियै कि किछु किछु विद्यार्थीके खाना भी नहि दै छै या हँ हाजिए नहि पुरलैये तऽ ओकरा की करै छै पैसा नहि दै छै जोड़िके कि नहि इसका हाजिरिये नहि पूरा है तऽ ओकर पैसा नहि दै छै तऽ मास्टर किछु गड़बड़ी करै छै लेकिन एक तरह से नहि होना चाही लेकिन गरीबके लिए बहुत सरकार देलकैया सहूलियत आओर मिल भी रहल छै अभी तक तऽ गरीब बच्चाके पढ़ि रहल छै किछु बच्चा तऽ नौकरी जरूर करतै पइढ़ लिख कऽ ध्यान सऽ